हमरा मिथिलामे अशुद्ध पानिक शुद्ध करबाक लेल आयुर्वेद द्वारा अनेक प्रक्रिया अपनाओल गेल अछि पहिल जे गर्म पानि पानि कऽ के ओकरा ठंढा क दियौ तऽ ओ शुद्ध पानि भऽ जाइत अछि आ दोसर आयुर्वेद कहि रहल अछि जे तुलसी पातके पानिक बाल्टीमे दऽ दियौ देलाक बाद ओहिमे जतैक कीटाणु रहै छै से तऽ मरि जाइते छै आ सङ्गे ओ जे दूषित जल होइ छै ओ जल शुद्ध भऽ रहै भऽ जाइ छै ओकर बाद ओ जल जे गंदगी रहै छै ओ नीचामे बैठि जाय छै तैं लेल तुलसी पात दऽ के जलके शुद्ध करबाक बहुत सरल उपाय बुझि परैत अछि तैं हम हमसभ मिथिलामे पानिक कपड़ासँ छानिके सेहो ओकरा शुद्ध करै छी दोसर जे किछु आमलाके दऽ के पानिमे जलमे सेहो हम शुद्ध कऽ सकै छी एहि रूपें पानि शुद्ध करबाक लेल हमर मिथिलामे अनेक आयुर्वेद प्रयोग कयल गेल अछि हमसभ अखन धरि जे पानि पीबै छी तऽ ओना हमरासभमे जलमे आर्सेनिक सेहो बेसी मिलल रहै छै आर्सेनिक रहला सॅं मनुष्यके स्वास्थ्य खराब होयत छै ताहि लेल आर्सेनिक दूर करैक लेल आर ओ लगाओऽ आर ओ बहुत गोटे मिथिलोमे लगबै छथि तेकर बाद ओ शुद्ध जल जे पीबाक हेतु जे अनेक प्रकारके प्रयोग आवश्यक होयत अछि